हमरा क्षेत्रमे इएह छै जे मृत्युके बच्चा जइसे छै बिमार पड़ि जाइ छै हॉस्पिटल आस पासमे छै नहि गाड़ी घोड़ाके दिक्कत छै अगर गाड़ी घोड़ा समयपर मिल जयतै राति बिरातिकेँ बिमार होइ जाइ छै गाड़ी नहि मिलै छै गाड़ीके व्यवस्था रहतै तभी ने बेगूसराय जाय जाय सकै छै गाड़ीके व्यवस्था नहि रहतै आस पासमे हॉस्पिटल छै नहि जे आस पासमे दौड़ कऽ डॉक्टर कने चलि जयतै इलाज होय जयतै शिशु ठीक रहतै तऽ एहिके लिए केतना छै जे रस्तेमे जयतै अयतै दू दिन तीन दिन सोचै छै जेकि देख लैत छियै या रातिएमे विशेष परेशानी आबि जाइ छै बिमारी तऽ सोचै छै कि जे आब सुबह होतै होतै से सुबह होतै तभियए ने गाड़ी घोड़ाके व्यवस्था करबै तभिए ने रुपैआके व्यवस्था करबै गाड़ी घोड़ाके व्यवस्था करबै तब लए जयबै तब तकमे बे जादा सीरियस होय जाइ छै तऽ रुपैआके व्यवस्था करते हुए गाड़ीके व्यवस्था करते करते तकर बाद जे हइ रस्तेमे केतना छै जे मृत्यु होय जाइ छै एहिकेँ लऽ कऽ परेशानी इएह लिए होय जाइ छै की करतै शिशु लेल दिक्कत होइ जाइ छै आ राति बिरातिकेँ अधिक जे छै से अधिकसँ बच्चाके बिमारी आबै छै किछु ने किछु रातिएकेँ जादा होइ छै दिन भरिमे तऽ धियापुताकेँ अगर परेशानिओ रहै छै तऽ बच्चामे बच्चा देखि करि कऽ से खेलकूदमे मनके बहटारैत रहै छै ओहिमे भुलल रहै छै उतना नहि परेशानी होइ छै आ रातिमे छै जे रातिमे कोइ भी तरहके दिक्कत छै परेशानी बिमार लोकके पड़ि जाइ छै बढ़ै छै सयनका रहय या बच्चा रहय रातिमे जादा बिमारी बढ़ै छै एहिके लिए रातिकेँ कोइ व्यवस्था नहि रहै छै कोइ व्यवस्था होतै जे आस पासमे तऽ हॉस्पिटल छै नहि जे व्यवस्था उतना होतै जे तुरन्त गाड़ी घोड़ा छै तऽ तुरन्त लए करि कऽ तुरन्त बगलमे अस्पतालो छै जाहिमे लए कर पहुँच जइयै अस्पतालो नहि छै बगलमे तकर बाद छै जे गाड़ी घोड़ाके भी व्यवस्था नहि छै तऽ बेचैनीसँ सारा राति गुजरय पड़ै छै ओहोसँ नहि होइ छै तऽ जादा सीरियस रहै छै सुबहकेँ से पहिले भी ओ मृत्यु होइ जाइ छै केतना छै राति भरि चाहै छै कि जे किछु आराम छै तऽ बिहान भए करि कऽ लए जयबै गाड़ीके व्यवस्था करबै तब भाड़ाके व्यवस्था करबै रुपैआके व्यवस्था होतै तब लए जयबै बेगूसारय लए जयबै बड़ा डॉक्टर कन लए जयबै जकर देखभाल होतै इलाज करयबै ता तक सुबह होइ छै कोनो गाड़ीके व्यवस्था होइ छै